जोङो दै गिदिर बारोबा माबोरै थांनांगौ जों बेखौ मिन्थिगौ आरोना जोंहा दैखौ सानस्रिनानै बारलाङो दै सानस्रिना बारलाङो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' बारलाङो दैयाव दुगैयो गेलेयो दै सेरसेराव दै गिदिर गिदिरखौ जोङो गोदोनि समाव नाउ गैयि समाव जोंहा बारलाङो सानस्रिनानै थाङो सानस्रिलाङो बिदिनो माबाफोर लायनो थाङोब्लाबो जों दै गिदिरखौ बारनानै जों सानस्रिनानैनो थाङो आरो जोंहा माने जेबो राहा गैयिलाय जोङो बेफोर दैखौनो सानस्रिनानैब्लाबो जोङो थांनांगौ गोनां जायो ना गोजान गोजान जायगायाव आरो जोंहा दै गिदिरखौ बारलांनानै बिदिनो सानस्रिलांनानै बबेहायबा ना गुरहैयो बबेहायबा थाङो बबेयावबा दुगैहैयो ना जोङो सानस्रिनानैनो जोंहा सानस्रिनानै थाङो सानस्रिलांंनानैनो जों फैफिनो ज' ज'यैनो जोंहा लोगोफोरजों लोगोफोर दङ गोबाङैनो लोगोफोरजों थाङो सानस्रिलाङो सानस्रिनानै फैयो दुगैहैयो दै सेराव गेलेयो बादि नांलायो गेलेलायो जोंहा दैयावनो दुगैयो आरो जोंहा बेजोंनो बाजार आरियाव थाङोबाबो जोङो सानस्रिनानैनो थाङो दै सानस्रि लांनानै थांनांगौ जायो दैया गिदिर दङ नालाय लामायावनो बेनिखायनो जोङो सानस्रिनानैनो थाङो आरो थाङो बिदिनो जोंहा बन आरि लायनोबाबो जोङो दै सानस्रिनानैनो लायनांगौ दै सानस्रिनानैनो फैनांगौ जोंहा रुजुनानै लाबोयो दैखौ जोङो सानस्रिनानै फैयो उफाय गैया जोंहा जेबो माबा गैया नालाय नावबो गैया ओमफ्राय दालांबो गैया नालाय बेनिखायनो जोङो सानस्रिनानैनो जोङो थाङो आरोखि सानस्रिनानैनो जोङो फैफिननांगौ जायो दै सानस्रिनायाव जोंहा लोगोफोरजों फोरोंजायो लोगोफोरजों सानस्रिनानै थाङो बिदिनो जोङो सानस्रिनांगौ सोलोंलायबाय थायो दै सानस्रियो दै गिदिर गिदिराव दुगैनानै बिदि सानस्रिनानै थाङो सानस्रिनानै फैफिननांगौ जायो बिदिनो बबेबा बबेबा थांबाबो जोंहा बे दैजोंनो थांनांगौ जायोमोन नालाय गोदोनि जुगाव जोंहा दै जानोब्लाबो बे दैनिफ्रायनो लायनांगौ जायो बेखौनो लायो जों सानस्रिनानैनो उफाय गैया गोदोनि जुगाव जोंहा दालांबो गैयामोन नावबो गैयामोन बेनिखायनो जोङो सानस्रिनानैनो थांनांगौ सानस्रिनानैनो जोंहा फैनांगौ बेनिखायनो जोङो दैखौ सानस्रियो आरोखि सानस्रियो जोङो दैखौ सानस्रिनो रोङो सानस्रिनानै थांनांगौ